नों स्रि स्रि कलेजनि द्राइभार ना आङो जोंना मोनसे कलेजनि पिकनिक जाहैनो नागिरदोंमोन भाराया बेसबां लागोन गुवाहाटिसिम एसे खमायजाया हो एसे खमायदोहाय स्थुदेन्ट नालाय ओइदटिन सेभेन्टिन लाजाया सेभेन्टिनसो लादो

ओमफ्राय एसे मोनाबोगोन एक'लेन्दआव हाबबोनोसै एक'लेन्दआव हाबबोनोसै

मानसिया बिदिनो बिसज'न फसिस जनसो जागोन

एसे मोनाबोगोनबो दे फुंनि सयथासोआव ओंखारनोसै एसे मोनाबोनो हागौ एक'लेन्दआवबो हाबबोगोन नालाय जेरावबो थांनांगौ गैखाया दा जेरावबो थांनांगौ गैखाया दा बिदिनो मिलायबायना होनबा ओइदटिनावनो अ सेभेन्टिन थावजेन लादो सेभेन्टिन सेभेन्टिन थावजेन लादो

औ दे जायो बिदिबाबो जायो दे होनबा मिलायबाय दे केन्सेल दाखालामसै दे औ